سبکدوش اور بزرگوں کے پاس وقت ہی وقت ہوتا ہے انہیں اپنے وقت گزاری کا ذریعہ چاہئے ہوتا ہے اسی لئے ان کے لئے ٹیکنالوجی بہت اہم چیز ہے سبکدوش اور بزرگ بزرگوں کے لئے ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس طرح فائدہ مند ثابت ہوئی ہے کہ ان کو ہر پل کی خبر ملتی رہتی ہے چاہے وہ موبائل کے ذریعے ہو اخبارکے ذریعے ہو یا پھر ٹی وی کے ذریعے ہو اور یا پھر دوستوں کے ذریعے ہو یہ ٹیکنالوجی کے فائدے ہیں کہ انہیں ہر چیز وقت ہر مل جاتی ہے اور اگر کوئی سہولت جیسے کہ ایمرجنسی ہو گئی ہو تو انہیں ایمرجنسی میں بھی ایمرجنسی کال کر کر سہولت مل جاتی ہے اسی طرح ٹیکنالوجی جو ہے آج کے زمانے میں ہر جگہ یوز ہوتی ہے اس لئے بزرگوں اور سبکدوش لوگوں کے لئے ٹیکنالوجی بہت فائدے مند ثابت ہوئی ہے